आथिखालनि दानि सेंग्रा सिख्लाफोरनि आबाद मावनाय माबाखौ जों आबाद मावना थांना थानायनि राहाखौ जों दा नुला दाथ' जों ट्रेक्ट'र माइ गायनायावबो जों ट्रेक्ट'रजोंसो एवो दा मारा होनायखौबो जों ट्रे'क्टरजोंसो होयो गोदोथ' जों आबै आबौनि दिनाव जों एवनाय मारा होनाय नुबोदोंमोन दानि आदब खायदायाव ट्रेक्ट'र आरो मारा होग्रा मेसिनजोंसो जों बाहायनाय नुदों आरो गोदोनि दिनाव आबै आबौमोनहाथ' मारा होनायाव मोसौजोंसो होयोमोन दानि आथिखालनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा मावनाय आदब खायदायावथ' सोरबाबा कम्पानिआव थांबाय सोरबाबा फरायनानै साख्रि लाबाय बेखौसो जों दा नुनो मोन्दों